हमने एक बाज़ार में गई और एक दुकान पर साड़ी ख़रीदी और वो साड़ी बहुत अच्छी थी हमने उस साड़ी को जब जब पहना तो लोग देखे और कहे बहुत अच्छी साड़ी है आपकी बहुत अच्छी है इसे हमें भी दिलवा दीजिए तो हम भी उस साड़ी को बहुत अच्छी बहुत अच्छी थी इसलिए हम वैसे ही साड़ी को सभी को जो बहन कह रही थी कि आपकी साड़ी बहुत अच्छी है उन्हें भी लेकर गई और उस साड़ी को उसने भी उसी में की साड़ी ख़रीदी और बहुत अच्छी साड़ी थी वह बहन भी ली जो साड़ी हमने लिया था और जो जो देखते थे वे वे कहते थे बहुत अच्छी साड़ी है आपकी अच्छी अच्छी हैं क्योंकि वैसे अच्छी साड़ी है ही जो देखने लायक़ थी और पहनने में भी अच्छी थी इसलिए वो साड़ी का जिस जिस बहन ने देखती थी वो भी बोलती थी बहन आपकी साड़ी बहुत अच्छी है हमें भी ऐसी साड़ी दिलवा दो जिस दुकान पर हमने लिया है उसी दुकान पर उस बहन को भी लेवाकर गई और उसी में की साड़ी उस बहन ने ली तीन बहनों ने उसी में की साड़ी ली और वो भाई और उस दुकानदार का बहुत बहुत अच् बिक ग्राहक बढ़े और वो साड़ी अच्छी अच्छी थी